जैसे हमे छठि पूजा करै हियै पूजा कयलाक बाद पहिले खीर पूरी बनयलहुँ कुल चीज बना कऽ धयलहुँ भगवानकेँ पहिने भोग लगा कऽ आ ओकर बादमे पूजा करि कऽ खरना करि कऽ ओकर बाद बाल बुतरूकेँ देलहुँ तकर बादमे हम्मे आर पालन कयलहुँ अइसे हमर अर छठि पूजामे होइ हइ खीर बनयलहुँ पूरी बनयलहुँ केरा मङ्गयलहुँ सेब मङ्गयलहुँ ओकर बाद सभकिछु भगवानके करि कऽ तकर बाद करै हियै